آج کل ٹریکنگ سائڈس پر پہلے کی بہ نسبت زیادہ کچرا گندگی دیکھی جا سکتی ہے اس کی مین وجوہات میں سے یہ ہیں کہ وہاں جانے والے افراد اپنے ساتھ کافی سامان لے جاتے ہیں اسے وہ استعمال کرنے بعد وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اپنے ٹریکنگ سفر کے دوران پہاڑوں کو صاف رکھنا قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے اور اس بات کو یقین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی نسلیں ان مناظر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں اب یہ سب کام کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے یہاں کچھ تجاویز ہیں نمبر ایک ایک ایسا کیری بیگ بنائیں یا کچرا رکھنے والا سامان بنائیں جو کچھ بھی آپ اپنے ساتھ لائیں اسے واپس لے جائیں اس میں کھانے کے ریپرس پلاسٹک کی بوتلیں اور کوئی دوسرا کچرا شامل ہیں دوبارہ استعمال کرنے والے جو کنٹینرس ہیں وہ لے جائیں دوبارہ استعمال کے قابل پانی کی بوتلیں کنٹینرس اور برتنوں کا انتخاب کریں تاکہ ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے کچرے کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے اپنے پیچھے کی ایسی صفائی رکھیں کہ وہاں آپ کے وہاں وہ جگہ خالی کرنے کے بعد وہاں پر آپ کے کوئی نشانات باقی نہ رہیں ایک ہی راستے کا استعمال کریں جو راستہ جنگلوں میں بتایا جاتا ہے اس جو اس طرح سے پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں اسی راستے کا انتخاب کریں نئے راستے کا انتخاب نہ کریں نئے راستے کا انتخاب سے آپ اس جنگل کی خوبصورتی کو خراب کر سکتے ہیں نامزد پگڈنڈیوں پر رہیں اور اپنے ذمے داری کا احساس کریں جہاں پر کیمپ لگانے کی جگہ ہوتی ہے عام طور سے وہیں پر اپنا کیمپ لگائیں اس کے علاوہ کہیں اور کیمپ نہ لگائیں جہاں پہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر بیت الخلا کی سہولیت نہیں ہے تو کچرے کو ٹھکانے لگانے کی مناسب طریقوں پر عمل کریں پانی کے ذرائع سے کم از کم دو سو فٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سوراخ کھودیں اور اسے اچھی طرح ڈھانپیں جانوروں کو دور سے دیکھیں اور انہیں کھانے کھلانے سے گریز کریں انسانی خوراک ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور ان کے قدرتی طرز پر عمل کو تبدیل کر سکتی ہیں شور غل نہ کریں ماحول اور دیگر مہمانوں کو سکون میں خلل نہ ڈالیں دوسروں کو تعلیم دیں مثال کے طور پر رہنمائی کریں اور ساتھ ہی ہائیکرز کو ڈائریکشن دیں کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے منظم صفائی کا خیال رکھیں مقبول پیدل سفر کے علاقوں سے جمع شدہ کوڑے دان کو ہٹانے میں مدد کے لیے صفائی کی تقریبات میں حصہ لیں یا ان کا اہتمام کریں یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی پہاڑوں کی خوبصورتی اور سالمیت کو براقرار رکھنے میں اہم اثر ڈال سکتی ہیں ذمے دار بیرونی طریقوں کو اپنا کر آپ ان قدرتی جگہوں کو طویل مدتی دے سکتے ہیں